आतां हो मार्गशीश म्हयनो आसलेलो हांवें ब्रेस्तार पुजलेलो तितून लक्ष्मी व्रताची म्हायती सांगलेली किदें हो हे लक्ष्मी व्रत करीत जाल्यार तुका सुख शांती लाभ धन लाब बरें उरतलें घरान बरें जातलें अशें ताका लागून चा ब्रेस्तारचे ब्रेस्तार पुजोवन बूक वाचप मागीर बूक वाचतना ते वीथ सगळे फॅमिली मेम्बरान दो थंय बसोन तेंच्या वांगडा तो बूक वाच हांवें बूक वाचलो तेंच्यांनी आयकलें परत ते तेंच्याय मनाक शांती मेळटा बरें दिसता बूक वाचल्यार घरान ब्रेस्तार पुजल्यार आनी देवाचे श्लोक बी अशें म्हणूंक जाय की भुरग्यांकूय शिक शिकल्यार तेंकाय मातशें खंय आवटसायड वचत जाल्यार आपल्या इंडियन अशें आसा तांकां भायल्या आजकाल न्हू इंडियाचें जितलें फेस्टिवल आसा इंडियन फेस्टिवल ते भायल्या आवटसायड लोकांक आवडटा तांकां के इंडिया इज द बेस्ट म्हणटात ते खंयचेय फेस्टीवल आसूं गणेश चतुर्थी दिवाळी दस दसरो परत आमची जात्रा दिवजां आसतात तेचेर हें बरें उरता मोबायलाचेर बी घातलेलें आसता ते आवटसायड पिपल जे आतां ट्युरिस्ट लोक येता तांकां ते बरें दिसता की इंडिया अशे गोंयान जाता तांकां खूब लायक ते जालें आनी हळदी कुंकमाचो सण आसता एकामेकागेर आमी बायलो आपयतात हळदी कुंकमा यो म्हणून ती आमगेर येता आमी तेंगेर वयतात अशे फेस्टिवल चालू आसता ते आतां हळदी कुंकवाचे संक मकर संक्रांती कडे बी आनी उपास बी आसता उपासाक आमी उपास करता की कित्याक आमच्या लायफान बरें जावंक जाय परत भुरग्यांचे बरें जावंक जाय म्हूण आमी सगळे हजबंडाक लागून उपास करता भुरग्यांचें हेल्थ बरें उरूंक जाय हजबंडाचें हेल्त बरें उरूंक जाय आनी फूड आयटम्स म्हटल्यार जेवणाचे एक एक आयटम आसता तितून तेयी आमकां मातशें करूंक मेळटा एक एक दीस उपास आसता त्या टायमार आनी दिवाळीक एक तरेतरेचे पकवान करता आमी शंकरपाळी करंजी लाडू चकली चिवडा फोव तिखट फोव गोड फोव अशे वरायटीज आसता ते आमकां जितल्यो उमेद आसता करपाची तित वरायटीज डिफरंट डिफरंट तशें घरांतल्या फॅमिलीन बी खावपाचें हे उमेद आसता की आयज बरें बरें आयटम केल्लेले आं जेवणाचे म्हणून गणेश चतुर्थीक बी तशेंच गणेश चतुर्थी गोंयान म्हटल्यार चड व्हडलो उत्सव आमी प्रत्येक वर्सान वाट पळयत आसता केन्ना एकदां गणेश चतुर्थी येता आमी हीं कामां करूंक जाय आज हें करूंक जाय तें करूंक जाय करून